जीअं त हाणे उल्हासनगर में काइ बि लाइट जी तकलीफ़ कान्हे पर जीअं त बरसाति जे मुंद में थोरो लाइट कंहिं महिल अचानक सां बंदि थी वेंदी आहे ॿ टे कलाक त हुन में असांखे थोरी तकलीफ़ अची वेंदी आहे इएं त कपिड़ा मशीन में रुकिजी वेंदी आहे त मशीन में कपिड़ा पिया ई हूंदा आहिनि ऐं जे भाजी ठाहिणी हूंदी आहे त मिक्सर विक्सर न हलंदी आहे त हुन लाइ असांखे ॿिए कंहिं नमूने बसरु कदूकस करे या टमाटो कदूकस करण में थोरी तकलीफ़ ईंदी आहे ऐं हीअं त कंहिं महिल सम्झि ॿार जो यूनीफॉर्म आहे हूअ प्रेस थियल न हूंदो त उहो प्रेस करण लाइ बि असांखे थोरी लाइट बंदि जे करे तकलीफ़ अची वेंदी आहे ऐं लिफ़्ट बंदि थी वेंदी आहे त हेठि मथे ॾाकणूं चढ़ण में ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे